जनधन योजनाके बारेमे आओर सभकेँ तऽ फाइदा भेल हेतै तऽ हमसभ जानकारी करय खातिर पुछलहुँ ओहि सभसँ जे जनधन योजनाके बारेमे कीसभ होइ छै कोन फाइदा होइ छै कोइ लोन उठै छै तऽ ओकरामे की फाइदा मिलै छै हम सभकेँ ककरो राशन पानि मिलै छै जनधन जनधन योजनामे नरेन्द्र मोदी दै छै तऽ एहि सुरक्षित होइ छै ओ अपना होइ छै सभकेँ दै छै सभकेँ लाभ दै छै तऽ हमसभ जानकारी लै लए चललियै जे सभकेँ पुछलहुँ जे की फाइदा होइ छै हम सभ करैत ओहिमे जानकारी लैके जे जनधन योजनामे ई होइ छै नरेन्द्र मोदी सभकेँ दै छै एही बारेमे हमसभ पूछै लेल जाइ छियै तऽ ओ पड़ोसिया सभकेँ पुछलहुँ जे केना होइ छै नहि होइ छै सेसभ बताबू हमरा तऽ उएह बता देलक तऽ कहलक एना होइ छै ओना होइ छै प्रक्रिया एना करय पड़ै छै एना लागय पड़ै छै इसभके बारेमे हमरा सभकेँ नरेन्द्र मोदी यही सुरक्षा कहै छै दै छै इएह प्रकार करय पड़ै छै जनधन योजनामे इएहसभ चीज दिअ पड़ै छै सभकेँ राखय पड़ै छै आ पड़ोसियासभ जकरा छै जकरा लाभ भेटै छै ओकरासँ पूछय पड़ै छै सभ किछु कहय पड़ै छै समझाबय पड़ै छै तऽ सभ मने ककरा राशन पानि मिलै छै ककरा नहइ भेटै छै जकरा मिलै छै ओकरासँ पूछै लए जाइ छै जे अहाँकेँ की भेटैए नहि भेटैए ओकरा पता हमरो बताबू हमहूँ जुटबै ओहिमे हमहूँ करबै सभके ओतहि लेने जेबै सभकेँ ककरो करवयबै हम अपनो करबै दोसरो गोटाकेँ करा देबै इएह होइ छै नरेन्द्र मोदी इएह सभ दै छै सभ सन्तुष्टि रहै छै इएह दै छै करै छै इएह नरेन्द्र मोदीके काम छै देनाइ छै जनधन योजना छै लेनाइ छै देनाइ छै सभकिछु करनाइ छै ई चीज देनाइ पड़ोसियासभ जकरा छै भेटै छै तऽ ओकरासँ पूछय पड़ै छै